हेल्ल' लोगोफोर जोङो बे भारतनि गेजेरावहाय गिदिंनो बा बेरायनो बबे बबे जायगाया मोजां आं दाख्लैसो थांनानै सारि मास बेरायनानै फैबाय जोंनि बे तामिलनाडु सेन्ट्रेल चेन्नाइ एरियाआवहाय गासैबो गिदिंजोब्बाय आङो ओमफ्राय बेवहाय मपेत एरिया दङ मपेत एरियाआवबो चेन्नाइआव बिराद मोजां बेरायनो बिराद कम्पानि दङ बे तेपालु होननाय जायगायाव एकदम न' गंसे कम्पानियानो एकदम दस किल'मिटार गाहाम गोलाव दङ ओरैबायदि देन्जार देन्जार कम्पानि दङ मटर इन्जिन बानायो ओमफ्राय बायस लाख तैस लाखनि एल्ट' सुतकेस माबा माबि बानायो गारिया सेस बेयावनो बानायजोबो आरो इण्डियाआ बिराद मोजां नायनो बा बानायनाया कम्पानियाबो हाजार हाजार दा मानसि जोंनि बे आसामनिफ्राय दंहैयो माबानिफ्राय दंहैयो झारखन्दनिफ्राय दंहैयो ओमफ्राय उरिस्यानिफ्राय दंहैयो जोंनि बे चिरांनिफ्राय दंहैयो क'कराझारनिफ्राय दंहैयो गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफ्रा बेरायनो थाङो आरो बिराद गिदिर हस्पिटाल दं बे राजिब गान्धिखौ गावथारनाय बिदि जायगा दङ बे चेन्नाइयावनो आरो तामिलनाडु बेवहाय बिराद गिदिर हस्पिटाल दङ फ्रि नायजोबो आरो बेसेबांबा हाजार हाजार कम्पानिनि सोद्रोमा जेसेबांमानि दङ बेखौ नायजोबो आरो फ्रि नायजोबो मोनसे कार्ड दङ कम्पानिआव मावनाय मास्थार माबानो एस आइ कार्दनो बे एस आइ कार्दखौ देखायहैबानो देर लाख दुइ लाख तिन लाख सारि लाखावबो बेखौ फ्रि नायजोबो आरो थिग आंबो बिदिनो एस आइ कार्द दिहुननानैहाय बे माबानिफ्राय तामिलनाडुआव आं सिकिउरिति मोनसे कम्पानियाव फिसि ग्लास होननाय कम्पानियाव ग्लास बानायनायाव आरो दा बेवहाय आङो सिकिउरिति ओरैनो बेरायनाय नामैनो सिकिउरिति थाथ'दों आङो ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय आङो एस आइ कार्द दिहुननानै आं बेवहाय डक्ट'रनाव एसे त्रितमेन्त खालामहैजानो मोनबाय आरो आं दा नुबोजोबदों किन्तु भासाबा हिन्दि बेफोरखौबो बारा रोंबाङा जे गावसोरनि भासा एकदम टामिल भासा रायलायो आरो ति भि बायदिनो आरो दा फैयै फैयै फैनानै ओमफ्राय दा दा बे सेन चेन्नाइ सेन्ट्रेल चेन्नाइआवबो दा दिनैनि बे बड'लेण्डनिनो दा मोनसे माबा बिराद गिदिर मोनसे माबा होनो बे मा होनो बेखौ दा बडलेण्डनि नामै माबा मोनसे बानायगासिनो दङ दा सोरबा अबावबा थांनानै बेरायहैगोन मागोन बेनिफ्राय मोनसे जिरायनो थाखाय मोनसे बडलेण्डनि मोनसे लुगासिनो आरो बानायगासिनो बे चेन्नाइ सेन्ट्रेल चेन्नाइयाव बिराद गिदिर दा फै मोजांनि खोथा जोंनि बे बर'निबो देभलप थिग बिदिनो आरो आरो फैयै फैयै फैनानै बे हायद्राबादफोरावबो हायद्राबादावबो बिदिनो बिराद मोजां बहुद बहुद मोजां बेरायनो थाखाय मोजां ओमफ्राय केरेला केरेलायावबो बिराद मोजां बे केरेलायाव इसे मुसलमानफोर बांसिन ओमफ्राय इसे इसेयावनो दाय माबा मोनसे बुंनानै लाबाथाय ओमफ्राय मानसिया गबोनो थान आरो बिदि बेहायबो आं दाखालि थांनानै फैबाय ओमफ्राय ओरै सानजा मेघालय मेघालयआव बेरायनो बिराद थाखाय बिराद मोजां ओरैहाय बाघमारा बाघमारा बांलादेस बर्डार बे बाघमारायवबो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां आरो फैनानै ओमफ्राय माबा दङ ओरै बांलादेस सेर सेर फैनानै सोनाबजों माबा मोनसे दङ विलियामनगर विलियामनगराव बिराद मोजां खैला मोनो खैला फानो ओरै दैजों बांलादेसजों दैजों लाङो जाहाजजों लाङो बेफोरावबो बिराद मोजां माइनि थाखाय आरो खामानिबो मावग्राफोर जों बर'फोरनि गेजेरावबो बहुद दङ बे जायगााव मावनानै दं खामानि दामानि मावनानै दं बिदि आरो ओमफ्राय फैनानै ओरै शिलं शिलंआव बिराद मोजां बेरायनो खामानि मावग्राफोरबो बुहुद बर'फोर दङ जोंबो मावनानै फैबाय बेवहायबो बिराद मोजां थान्दा जायगाया दा गरम दिनावबाबो बहुद थान्दा मोजां लाखियो दा बहुद बे जायगायावबो जोंनि बे आसामनिफ्राय थांनानै माबाना दं आरो खामानि सालायना दं सोरबा बेरायनो थाङो फैयो मोजां आरो बेवहाय तिनसुकिया जेराव जोंनि आसामनि जाहैबाय तिनसुकिया एरियाआबो बिराद मोजां ओरैहाय थांनानै ओरैहाय आरो खैला मोनो बेहायसो मोजां आसामखौ ओरै होननाय मोनसे आसामनि ओरै एरियाआबो बिराद मोजां खैला मोनो बेवहाय बेवहायनो खैलाया माने गुदुंआव हाबालायब्रा बेना सानि माबाखौ जे सि पि जों हलाजोबनानै बे खैलाखौ बोखांनानै ओरैहाय लाबोयो आरो थिग बिदिनो दा बे खयला एरियाआ बे आसामाव बे आसाम कुवारि होननाय मोनसे बे खैलाया सोलिनानै दं आरो थिग बिदिनो आरो ओमफ्राय नै दा भुटान दं भुटान बेवहायबो बिराद मोजां बेरायनो थाखाय आरो भैरबकुण्ड' सोरस्क्रिबबो दङ आरो जोंनि बे आसामनि गेजेरावनो गहपुर एरिया आरो सुमलाइबारि बेवहायबो आङो बेरायहैजोब्बाय सान मोनदा ब्रह्मपुर ओरै बारनानै चांमाफोर दं चांमा आरो आबुल आरो बर' ओमफ्राय आदिबासिबो दं एफा एनै एसे दं ओमफ्राय चांमा आरो दप्लाफोरसो बांसिन आरो तारमाने मोजां मोजां दा बर'फोर जों ज'यौनो गोरोबलायनानै दङ बे एरियाआवबो आरै इटानगर माबा माबि दंजोबो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां फैयै फैयै फैनानै ओरैहाय कयबायदि नुयो बेयावबो जेरैहाय दा काजिरङाथिंबो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां दानि दाख्लैनिफ्राय अपेनिं होबाय दा बेरायनो थानो बिराद मोजां सुबिदा थांनाय फैनाय हाग्रानि जिब जुनार नुजोबो मै अमा हाग्रानि बुस्तुफोरखौ नुयो आरो बेखिनि दे होनबा लोगोफोर बिदिनो जाबाय आं नुनायखिनिखौ आं खिन्थाना होबाय बाला गोदै जाथोंसैदे जाबाय होनबा लोगोफोर दे